साढ़े जेह्डे जम्मू दा कलाइमेट ऐ एह् उत्थै जैदा जैदातर इत्थै ठंड गै होंदी ऐ ते अपने अपने स्टेट दा जेह्डा बक्खरा बक्खरा कलाइमेट होंदा जि'यां कि जम्मू कश्मीर च ठंड होंदी उत्तराखंड च ठंड होंदी हिमाचल च ठंड होंदी ऐ इत्थै जैदा ठंड होंदी ऐ गर्मी घट्ट होंदी ऐ ते जि'यां साढ़े इद्धर मोसम रोंह्दा ठंड होंदी ऐ दो सेलसियस ते दिल्ली च जि'यां दिल्ली च गर्मियै सेलसियस होंदा ऐ ते अपने अपने जेह्ड़े लाके दा बाताबरण ऐ जेह्ड़ा अपने अपने इद्धरा दा होंदा ऐ साढ़े इद्धर जैदा ठंड होंदी ऐ ओह्दे कोला अग्गैं पंजाब च आई जाओ उत्थै थोह्ड़ी घट्ट होंदी अग्गे हरियाणा च थोह्ड़ी गर्मी होंदी ऐ जि'यां मतलब कि अपने अपने जेह्ड़े लाके दा वातावरण ऐ ओह् बक्खरा बक्खरा साढ़े इद्धर जैदा बारिश बी होंदी ऐ ते ठंड बी ठीक होंदी ऐ गर्मी बी जेह्डी ठीक रौंह्दी ऐ इ'यां दिल्ली च ठंड घट्ट होंदी ऐ ते गर्मी बड़ी जैदा होंदी ऐ उद्धरे दा बातावरण बक्खरा ऐ बाकी उद्धर गड्डी बगैरा बड़ी चलदी ऐ ओह्दे कन्ने मतलब कि धूड़ प्रदूशन बड़ा ओह्दे कन्नै गर्मी बड़ी जैदा होदीं ऐ ते इ'यां केरला च उत्थै उत्थै बी बड़ी जैदा गर्मी होंदी ऐ ते उद्धरा दा वातावरण बक्खरा मतलब कि अपने अपने इद्धरा दा लोकें दा वातावरण मोसम दा वातावरण ऐ ओह् बक्खरा बक्खरा ऐ साढ़े इद्धर जैदा ठंड ऐ में जम्मू च रैहना ऐ ते जम्मू च हून हून जेह्ड़ा हून मोसम ऐ हून ते क्या नार्मल गै मोसम ऐ इन्नी जैदा गर्मी नेईं ऐ गर्मी आह्ने आहली ऐ मगर हून इन्नी जैदा गर्मी नेईं ऐ ते पंजाब च बी इन्नी जैदा नेईं होनी इ'यां हरियाणा च चली जाओ यू पी चली जाओ उद्धर बड़ी जैदा गर्मी ऐ क्योंकि उद्धर गड्डियां बी बड़ियां जैदा ऐ दिल्ली बगैरा च प्रदूशन बड़ा ऐ ते गर्मी बी बड़ी ऐ ते जैदा प्रदूशन कन्नै लोकें गी बड़ी समस्या होंदी ऐ बमार बी बड़े जैदा लोक होंदे न ते जिस मोसम दे बगैरा दे उप्पर होंदा ऐ जैसा मोसम होऐ ऐसा मतलब कि बंदे रौंह्दे न उं'दा खान पीन जेह्ड़ा बड़ा खान पीन दा बी ध्यान रक्खना चाहिदा क्योंकि मोसम गै ऐसा स्हाब होंदा ऐ